जैसे की फोटोग्राफी में से जानवरों के फोटो हैं दूर दूर के खींचे जाते हैं बहुत बड़े बड़े एल्बम इस तरीके के फोटो भी हमें पसंद है अच्छे लगते हैं और तालाब के पहाड़ों के हैं झीलों के हैं ये फोटो को बड़े बड़े छोटे बड़े सभी अच्छे प्रकार के हों कलरदार वो अच्छे लगते हैं फोटो और से इंसानों के फोटो हैं हरेक प्रकार के कलर के हिसाब से खिंचाव किए जाते हैं उसका भी एक खींचने का अलग एक तरीका है प्रोवाइट किया जाता है फ़ोन से या कैमरे से फि खींच के बढ़िया प्रोवाइट किया जाता है उसी प्रकार जो है चित्र बड़ा या छोटा कर दिया जाता है जैसे जानवर है या किसी जानवर का है जैसे शेर हुआ चीता हुआ और जैसे कि हाथी हुआ उसका भी एल्बम अच्छा भी बन सकता है इन इन सभी का अच्छा ही फोटो आता है कलर के हिसाब से बनाया जाता है और उसी के आधार पे प्रिंटिंग बढ़िया अच्छी कैमरे से होती है और नदियां है पहाड़ है पेड़ है पेड़ों के फोटो और इन सभी झरनों के फोटो बहुत सुंदर अच्छी अच्छे लगते हैं बिन फोटो का एक आम तौर पर तरीका ये होता है कि खिंचाव खींचने के हिसाब से जितनी ही नजदीक से खींचा जाता है उसी हिसाब से फोटो अपना आकर बना लेता है और उसको प्रिंट करने के हिसाब से ही वो सुंदर और अच्छा दिखने लगता है जिस हिसाब से खींचा जाएगा उसी हिसाब से अच्छा और कलर बनेगा आम तौर पर फोटोग्राफी में कई भी और सारिक प्रकार के तरीके की चाए फोटोग्राफी ले सकते हैं जो कि जैसे कि नदियां हैं पहाड़ हैं और दूर दूर की चीज़ें हैं आसमान में आसमान का भी एक अलग हिसाब से चित्र बना सकते हैं और पहाड़ों का एक फोकस के हिसाब से खिंचाव किया जाता है फोटो का वो भी बहुत अच्छा सुंदर दिखता है जिस हिसाब से खींचा जाता है देख के पहाड़ों का बहुत ही सुंदर स्पष्ट दिखता है फोटो जो है इस आम तौर पे जो है फोटो खिंचाव होगा हुआ दाता है के किया जाता है उसके हिसाब से तो कैमरों में जितना कैद होता है उतना ही अच्छा और सुंदर दिखने लगता है खींचने के बाद और पेड़ों का जो नदियों का है वो जितना कबर करता है फोकस में कैमरा उसी हिसाब से फोटो एल्बम बनता है और उसी हिसाब से कलर के हिसाब से ही आता है या बनता है और बाहरी गाड़ियां है जैसे दो पहिया हो गया चार पहिया हो गया वाहन बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गए इन सभी का फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा बेहतर होता है खींचने के हिसाब से बहुत बढ़िया फोटोग्राफी हो जाती है और जैसे मकान का फोटो है उसका भी पूरा फोटो दूर से भी खींचा जाए तो बहुत अच्छा है फोटोग्राफी में खिच के कलर के हिसाब से खींच सकते हैं बना सकते हैं फोटो को और इसी तरीके से और अभी अन्य जैसे मकान हुआ गाड़ी हुई और तालाब हुआ